चार्जर अच्छा है बहुत अच्छा है काफ़ी यूज़ भी किया है मैंने लेकिन उसकी जो वायर है वो बहुत छोटी है और कलर वाइज भी वो बहुत सही नहीं है तो बस यही इसकी नेगेटिव है